हाँ हम हाँ बोलिऔ बहुत बहुत अथी इलेक्शनमे ठाढ़ा होलै हँ बुझलिए नहि नहि बहुत बहुत आदमी अच्छा अच्छा आदमी ठाढ़ होलखिन हँ जइसे बुझली

कि करतै आदमी घूसमे बिकि जाइ हइ ने ओ घूसपर अगर नहि नहि पइसे लऽ कऽ भोट हाँ हाँ ओहने आदमीके भोट दैके चाही ने